हाँ हलो हलो हमको एक योजना के बारे में मालूम है कि पहले से अभी अच्छा है क्योंकि पहले जो नरेंद्र मोदी ने सरकार जो है वो पहले कोई कार्ड वार्ड कुछ नहीं दिए थे होस्पीटल के लिए पहले गरीब लोग मर जाते थे दिखाने इलाज कराने के लिए दवा खाना जाते थे तो मर जाते थे अभी है कि आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उसपे पाँच लाख का मुफ़्त इलाज चल रहा है कहीं भी कोई भी अस्पताल में बच्चा के लेके जाएँगे वो कार्ड लेके जाएँगे तो मुफ़्त में इलाज में हो जाएगा जो भी मतलब जे भी चीज़ होगा वो दवाई जो भी बग दवाई वगैरह हो देते हैं डॉक्टर और बोलते हैं कि हाँ बच्चा को अच्छा ख़ासा दिखाओ अभी है जो नरेंद्र मोदी ने भी जो कार्ड बनवाए हैं वो कार्ड से कहीं भी मुफ़्त में इलाज हो जाते हैं कहीं से बच्चा अच्छा ख़ासा हो जाते हैं और बच्चा का कोई मतलब मरने उरने का कोई ऐसा चांस नहीं है अभी सब अच्छा ख़ासा रहेंगे और सियान हो या बच्चा कोई भी डाक्टर के पास जाएँगे आयुष्मान कार्ड लेके जाएँगे तो फिरी में इलाज हो जाएगा पाँच लाख के इलाज साल में पाँच लाख का इलाज कहीं भी करा सकते हैं यहाँ दरभंगा हो समस्तीपुर हो कहीं भी हो दिल्ली हो लुधियाना हो हरियाणा हो कहीं भी हो कार्ड लेके जाएँगे कहीं भी इलाज करा सकते हैं और बच्चा को अच्छा ख़ासा रख सकते हैं बच्चा को ज़िंदगी जीने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा ख़ासा सुविधा दे दिए हैं इसीलिए मतलब सबसे कहना है कि ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही रहना चाहिए ऐसा ही सरकार ने करे तो अच्छा है सब बच्चा सब अच्छा ख़ासा रहेंगे और सियान भी अच्छा ख़ासा रहेंगे हम लोग भी अच्छा रहेंगे और गाँव में जितना भी हए माताएँ एवं बहनों सब अच्छा से खास हास से रहेंगे जितना भैया बच्चा लोग हैं सब अच्छा से रहेंगे